میرے خیال میں آج کے دن میں لوگوں کے لیے بہت سارے کام ہیں جو سیکھنا چاہیے جیسے کہ کمپیوٹر پہ ویڈیو بنانا فوٹو ایڈیٹنگ کرنا سافٹ ویئر بنانا کمپیوٹر کا نئے نئے کورس کرنا اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہوا ہے مطلب کمپیوٹر آج انسان کو ایک انسان کے لیے آدھا حصہ ہو چکا ہوا ہے کمپیوٹر کے بنا آدمی سمجھیے تو اگر جس نے نہیں سیکھا وہ کسی کام نہیں ہے کمپیوٹر لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کو سیکھنا ہی ضروری ہے کیونکہ آپ اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے صحیح استعمال کرے گا تو نہیں تو آپ اس چیز کو نہیں صحیح استعمال کریں تو پھر بیکار ہے اس کو سیکھنا تو اسی لیے کمپیوٹر ہو گیا آج کل ریلس زیادہ چل رہے ہیں زمانے کے حساب سے اگر آدمی اپنا چینجنگ کر لے زیادہ بہتر ہے کیونکہ زمانہ آ گیا ہوا ہے نئی نئی چیزوں سیکھ کر کے آگے بڑھنے کا اس سے لوگوں کو اپنی زندگی میں آگے کچھ سیکھنا اور سکھانا نئی نئی چیزیں آ گئی ہوئی ہے اسمارٹ واچ آ گیا ہوا ہے موبائل ہے کمپیوٹر ہے مطلب ایک ٹیکنیک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سائنٹسٹ بن رہے لوگ بڑے بڑے سافٹ ویئر ایک سے ایک چیز بنا رہے ہیں تو یہ چیز زمانے کے حساب سے میرے حساب سے بدلنا چاہیے جو لوگوں کو لگے کہ ہاں زمانہ بدلا تو انسان بھی بدلا تو انسان کا سوچ بدلا اس سے آگے اور انسان آگے ہی بڑھے گا کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے ایک سے ایک چیزیں بن رہی ہیں جس سے ہم لوگ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ابھی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں